हय हय गरम मसाला विक ओके तुमकां कशें जाय आ ओके ओके मागीर सुद्दा सो कितली कसो जाय तुमकां कित ओके टेन केजी तर तुमकां एक किदे जाय एक्जेक्टली

ओके सो मेळटलो तुमकां नाल्ल सद्या आसा नाल कितले हा गो नाल्ल तीस तीस रुपया एक नाल्ल आसा सद्या बऱ्या उदकाचे आहा आनी हय मिडियम मिडियम आहा बारीक हा ते धा रुपया ओके हय हय फ्रेश काफ्रियल आहा रेशाद आहा ग्रीन सगळें ओके बरें सो कितलो जाय तुमकां तो किलो धा ओके बरें बरें केन्ना जाय तुमकां ना ना गांवठी ताचे सद्द्या अवेलेबल ना ती म्हाका ऑर्डर करची पडटली सामकी तुका केन्ना जाय आमी ऑर्डर करूं शकता तुमकां जाय जाल्यार ओके सर आनी ओके बरें तर हांव हांव ऑर्डर करून दवरता सो तुमकां सांगता कितलीं जाय म्हटलीं तुवें ततायां बरें चार तीं गांवटी म्हणल्यार एक डजन वन फिफ्टी अशीं पडटा डिस्कावंट रेट डिस्कावंट काय ना आमी सद्द्या तीं गांवटी न्हू तेजेर आमी डिस्कावंट दवरना आं तुमी एक कितले जाय म्हटले डजन बरें बरें साडे धांक तुमी बरें बरें ओके डन हय हय हांयेन न्हू तें मचे किस्म हें तें सुकी सुंगटां ती बारीक मिरसांग आसता खारें हां आनी सौनाळे म्हणटा तसले आहा आनी बॉम्बील बारीक दिवं न्हूं ओके बरें कसली कितले जाय तुका हय ओके बरें बरें सो आज तेू सगळें तुमी डिटेल्ड इनफोर्मेशन हांगा म्हाका बरोवन धाडा हांव सगळें दिया कितल्यांक पावोंव डिलिव्हरी